संगीतकाराचे सगळ्यांत व्हडलें धन म्हणल्यार ताचो आवाज जर आवाज बरो आसत जाल्यार संगीतकाराचे सगळें बरें आसता देखून सगळ्यांत व्हडलें तंत्र जर गायनान आमी सांबाळपाचें आसत जाल्यार तें म्हणल्यार स्वताचो आवाज जर गायन बरें जातलें जाल्यार आवाज बरो आसचो पडटा आनी हो जर आवाज बरो जातलो जाल्यार बऱ्यांतलो बरो रियाज जावप खूब गरजेचो ताळो खोळपाक जाय ताळो फळपाक जाय आनी ताळो बरें तरेन घाशिल्लो आसपाक जाय हांगासर ताळो घासप म्हळ्यार तोण घासता तसो न्ही हो ताळो गावन गावन हो ताळो घासून येता देखून सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार ताळ्याचो सांबाळ करप हो सांबाळ कसलेंच थंड शितपेया पिनासतना कांयचे कांय खांयनासतना चड तेलकट तशेंच जिवाक जें माल पडटा तसलें कसलेंच खाण खायनासतना बरें आनी शुध्द खावपाचेर हे सगळें अवलंबून आसा देखून गायन शिकता आसतना हे सगळें सांबाळप तितल्यात म्हत्वाचें गायनाचे तंत्राचो विचार करीत जाल्यार गायनांत आमकां ठेक्याचें ज्ञान आसप खूब गरजेचें ताल लय सूर हे सगळे एक आमचे सारती गायना तर हांची वळख ना जाल्यार गावप्याचो कसलोच उपयोग ना देखून आपूण कितें गाता हेवूय आपणाक कळपाक जाय जर हांव अभंग म्हणटां जाल्यार त्या अभंगान म्हजी भक्ती दिसपाक जाय हांव जर भावगीत म्हणटां जाल्या त्या भावगितान म्हजो भाव दिसपाक जाय हांव जर नाट्यगीत म्हणटां जाल्या त्या नाट्य गितान म्हजें नाट्य दिसपाक जाय आनी हांव जर सिने गीत म्हणटा जाल्यार त्या सिने गितांत म्हजी त्या सिने जी भावना दिसपाक जाय देखून दर एक गीत आपलें एक तंत्र आनी आपलो एक मंत्र घेवन येता हो तंत्र मंत्र समजतलो जाल्यार आमकां ते गिताचो अभ्यास करचो पडटलो त्या अभंगाचो अभ्यास करचो पडटलो हातून सगळ्यांतर कठीण खंयची गजाल आसत जाल्यार ती म्हळ्यार आपलो ताळो सांबाळप आमी जरी म्हणलें की ताळो सांबाळपाक जाय पूण तें सोंपें ना जर कोण सद्दां एक शिक्षक आसा जाल्यार शिक्षक वर्गांत खूब वेळ लेक्चर घेतल्या उपरांत केन्ना केन्ना ताजो ताळो बसता तशें लोक जेन्ना कामां करता कामार उलोप जाता बोवाळ जाता देखून सदांच आपूण गातलो म्हणून आपूण ताळो कसलोच उलोवचो ना मोठ्यान उलोवचो ना अशें चिंतून जायना थंय तुमकां सगळे सांबाळचें पडटा देखून ताळो सांबाळप हें तितलेंत एक आव्हान थारता आमी सहज केन्ना केन्ना कोणाक ताजेर तापता कोणाचेर आमी भुरग्यांक तापयता आमी जाणट्याक कितें म्हणटात देखून केन्ना केन्ना आमचो आवाज चडटा पूण हो आवाज चडटा तें आमकां कळना आनी हो आवाज चोडून चोडून केन्ना केन्ना आमचो आवाजाक त्रास जाता देखून हाका लागून खूब कटीण गजाली ह्यो आसता पूण जर मातशी सादुरताय बाळगिली आनी मातसो तंत्रा कडेन आनी ह्या संगिताच्या मंत्रा कडेन तर लक्ष दिलें जाल्यार ह्यो गजाली सुदारपाक जाता आनी आमच्या गायनाच्या तंत्राचो जर आमी विचार करत जाल्या हे तंत्र शिकपा खातीर आमकां एक बऱ्या गुरूची गरज जाय आमकां एक बरो शिक्षक जाय शिक्षक म्हळ्यार शाळेन शिकयता तो न्हय जाल्या हो खासा संगिता खातीर जो आमकां मार्गदर्शन करता जो आमचो रियाज करून घेता जो आमकां वेगवेगळे राग शिकयता लयेचें ज्ञान शिकयता आरोह अवरोहांची गिन्यान दिता अशें एक शिक्षक जो आसा तो आमकां आमच्या आयुश्यान आसप खूब गरजेचो तेन्नाच आमकां योग्य तरेन आनी योग्य पद्दतीन संगिताचे तंत्र शिकपाक मेयटलें संगीत शिकता आसतना आमकां संगीत आमकां शिरंतरान भरचें पडटलें आमकां संगिताचे जावचे पडटले तेन्नात संगीत आमचे भितर आनी आमी संगिता भितर रुचतले फळटले आनी फुलतले